जी हाँ बोला जाए जी हाँ एकदम बन जाएगा जितना का ऑडर दीजिएगा बनेगा

इसमें तो काफ़ी वर्कर लगता है मेहनत लगता है तो उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा और कितना बनवाइएगा उसका उतना वह ठो लकड़ी उपलब्ध कराना होगा जी जी बनवा सकते हैं क्योंकि मेरे पास लेबर भी बहुत है और उसका ही काम चलता है जगह जगह से उसका ऑडर आता है तो जितना आलमीरा बनवाना है या टेबल कुर्सी बनवाना है तो उतना का जो है सो आप डिमांड कर दीजिएगा और लकड़ी उपलब्ध करा दीजिएगा आपको उपलब्ध हो जाएगा लेकिन समय लगेगा तो चार माह लग जाएगा क्योंकि बहुत बारीकी से उसको फिनिसिंग करना पड़ता है तो आपको क्वालिटी वाला चाहिए या जेनरल चाहिए अच्छा जी जी हाँ हाँ हाँ तो उसका थोड़ा कॉस्ट पड़ता है ज़्यादा भले कीमत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि लेबर लगता है अधिक मेहनत लगता है तो इसके लिए है जो है सो अच्छी क्वालिटी का लकड़ी भिजवाइएगा तो मजबूती ज़्यादा दिन तक रहेगा तो लकड़ी कब तक आप भेज दीजिएगा जी तो अभी तो कुछ काम हमारे यहाँ है लोग सब इंगेज हैं तो एक सप्ताह बाद जो है सो आप लकड़ी उपलब्ध करा दीजिए तो उसमें आपके काम में शुरुआती कर दिया जाएगा और समय के साथ आपको सारा समान उपलब्ध करा दिया जाएगा

जी जी तो लकड़ी चीरा करके तैयार है अथवा चिरवाना पड़ेगा जी जी जी तो सबसे पहले आप अपने लकड़ी का चुनाव कर लीजिए ताकि कौन सी लकड़ी की बनवानी है तो लकड़ी को वैसा लकड़ी कुछ चीरवा करके और आप उपलब्ध करा लीजिए इसके बाद हमको आप फोन कीजिए और आप लकड़ी भेजिए थोड़ा लकड़ी अच्छा होना चाहिए सूखा हुआ होना चाहिए कच्चा नहीं चाहिए और शीशम हो सागवान हो ठीक है ओके